शहरनि ऐं ॻोठनि जा जेको स्कूलनि जो जेको अंतरु आहे सो उनजो दायरो वधियल आहे थोरो छो त शहरनि में त ॾिठो थो वञे त टेक्नोलॉजीअ जे करे कंप्यूटर्स ऐं जेके इंटरनेट ते कोर्स था थियनि ऐं इन खां सवाइ जेको आहे स्कूलनि में जेके फेसेलटीज़ आहिनि वधीक आहिनि पर ॻोठनि में ॻोठनि में हिक त मतिलब छा आहे उन खे एतिरी फेसेलिटी नथी मिले ॻोठनि में कंप्यूटर नथा सिखी सघनि ॿार उन्हनि खे पूरी व्यवस्था ॾिनी कोन थी वञे त इन जे करे मां सम्झा थो त ॻोठनि में अञा बि तकलीफ़ आहे हा किथे किथे ॻोठ अॻिते वञनि था पर घटि बिल्कुलु सौ सेकड़ो मां ईअं सम्झो त वीह सेकड़ो ई आहिनि जेको ॻोठ अॻिते आहिनि बाक़ी असी सेकड़ो त अञा बि जेको आहे सो ॻोठ जेके आइन सो पुठिते आहिनि